नमस्ते सारें ईं अगर में अपनी गल्ल करां पेंटिंग च में कोई ट्रेनिंग ते ऐनी लैती दी ऐ पर ट्रेनिंग लैना जरूरी ऐ उंदे आस्तै जि'नें इसी एज़ ए प्रोफेशन चलाना ऐ पर अगर तुस मेरी गल्ल मन्नो ते मेरे दिल च बी ऐ कि में ट्रेनिंग लैं क्योंकि में बेह्तर बनां पर बेह्तर बनना में अपनी सेटिस्फेक्शन आस्तै अगर तुस मिगी पुच्छो तो में इ'यां बी सेटिस्फाई आं में जि'यां घर कलर करनी ते मिगी मज़ा आंदा ओह् कलर करने च आं पर मिगी सिक्खने दा बी मन करदा सिक्खना यूट्यूब अज्जकल साढ़े कोल यूट्यूब ऐ यूट्यूब च जि'न्ना मर्जी सिक्खो यूट्यूब च सिक्खियै तुस कुछ बी सिक्खी सकदे जि'न्ना मर्जी सिक्खी लैओ ओह्दे च बड़ा कुछ दस्सने न ट्रेनिंग तुस इ'यां बी लेई सकदे जरूरी निं ऐ कि थाह्नू पैसे खर्चने पौने जां थाह्नू कोई ना कोई कोई कोर्स ज्वाईन करना पौनां तां ई तुस एह्दे च शैल अपनी शैल करी पागे अपनी इस कला ई साढ़े कोल जेह्ड़ी कला ऐ ओह् बाय बर्थ बी होंदी ऐ जिंदे कोल जेह्ड़ी बी कला ऐ मेरा एह् मनन्ना ऐ कि ओह् ऑलरेडी उंदे बिच ऑलरेडी इंडलज होंदी ऐ मतलब अगर तुस आक्खो कि सारें दा ड्राइंग ऐनी शैल होंदा ऐ सारें ईं पेंटिंग बनाने दा शौंक नेईं होंदा ऐ अपने अपने शौंक न ओह् कुसै कुसै ई कोई जेह्ड़ा दिखदा उसी ओह् मन करदा करने दा होर कुसै दा ते में थाह्नूं इ'यै बोलना चाह्गी कि एह्दे आस्तै में कोई ट्रेनिंग निं लैती दी ऐ ते ना मिगी लगदा कि मिगी कोई जरूरत ऐ अगर मिगी टाईम मिलग ते में जरूर एह्दे च यूट्यूब बगैरा च दिक्खियै बी सिक्खी लैगी ते में ओह् करना बी पसंद ऐ